हमारे क्षेत्र में पूरे साल में अलग अलग मौसम के हिसाब से अलगअलग फसलें बोई जाती हैं जैसे बारिश में मक्का है सोयाबीन है ज्वार है ये सारी चीजें बारिश के टाइम में बोई जाती है और फिर जब बारिश ख़तम होकर ठण्ड आती है तब गेंहूँ चने और छोटे मोटे मूँगफली वगैरह ये सारी चीजें ठन्डे के टाइम में बोई जाती है लहसुन है प्याज है और मटर है वो बत्लेक मटर जो होते हैं उनकी खेती भी इसी टाइम में ठंडी के टाइम में ही होती है लहसुन प्याज की भी खेती होती है और जब गर्मी आती है तब तब भी लहसुन प्याज की खेती करते हैं लोग लेकिन सब्जी वगैरह ज्यादा बोते हैं गर्मी के टाइम में जैसे आलू है गोभी है पत्तागोभी है और भिंडी वगैरह जो भी सब्जियाँ होती है और वो सारी चीजें गर्मी के टाइम में बोते हैं और पूरे साल में मौसम के हिसाब से इसी प्रकार से औ वो इसी प्रकार से चलता रहता है और इसी प्रकार से बोलते एव बोते हैं सारी फसलें